अ सोरमोनबा मासिम मोनखो नोंलाय अ होनबाथाय नों पाथसालासिम फैग्रो पाथसालानिफ्राय नोङो डायरेक्टहाय गारि मोनगोन लोक्षी बाजारसिम जायखिजाया नहक गारिजों फैनो हागोन नोङो जेनेबा विंगारजों फैनो हागोन अट'जोंबो फैनो हागोन किन्तु बासआ बासखौ थाब मोननाय नङा बासआ दुतासो जानो हागौ औ विंगारजों फैनो हागोन नोङो पाथसालानिफ्रायथ' कुनु प्रब्लेम गैया सिदा फैनानै नोङो लोक्षी बाजाराव थांगोन होनना बुंखाबानो जाबाय गारिखौ औ होनबाथाय नोंखौ लोक्षी बाजाराव लाबोगोन दे गारियानो मा जायगायाव फैगोन लोक्षी बाजार मा गामि अ होनबा नोङो लोक्षी बाजाराव ओंखारालासिनो आं दावधारायाव थांगोन होननानै बुंखाबानो जाबाय मानो होनबा दा गारिया डायरेक्ट दावधारायावसो थाहैखायो

औ बुंखाना लादो नोङो गारि ड्रायभारनो ओहो जेबो प्रब्लेम जाया बिसोरो गावसोरनो खिन्थागोन गावसोरनो दावधारा मोनबाायबा दावधारा मोनबाय ओंखारनो होगोन आरो अ नोंहा गामिया बासजों बोरैहाय थांगोन जेनेबा दावधारायाथ' मोनसे चकसो नालाय औ दावधारानि मा गामियावबा गामिया अ थेबब्रु होनबाथ' स'से थांबानो मोनगोन र' दावधारानिफ्राय खोला स'से थांबानो सोंबानो मोनगोन आरो औ थाबायनानैबाबो मोनहैयो आरो नों बेटारि नांगौबा बेटारि लानानै थांनो हागोन औ औ बिदिनो खालामदो दे आं आरो नोंखौ लोगो हमनो हागौमोन आंहा टाइमआनो गैया दे होनबा दै लाखिनोसै दै दे नों फैबाय थाबानो जाबाय औ